हमको एक मोबाइल लेनी थी सैमसंग की जी क्या प्राइज होगी अभी है फ़्रंट कैमरा और बैक कैमरा क्या होगा उसमें

फाइव जी फाइव जी हाँ जीयो सिम बढ़िया चल रहा है

तो क्या कहते हैं वह हमको सैमसंग नोट सिक्स चाहिए था कितने मे पड़ जाएगा पच्चीस जी बी रैम का था जी ऐसे बाक़ी है कि उसमें एक निकला है वीवो का बी वन वह कितने मे पड़ जाएगा जी वीवो बी वन उसका रैम क्या होगा फ़्रंट कैमरा बैक कैमरा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है फिर अभी आते हैं तो दुकान पर ही है शॉप पर ठीक ठीक ओके ठीक है हम करते हैं ठीक ठीक है मैडम ठीक ठीक ठीक मानकर चलिए बीस से बाईस हज़ार

ठीक है ठीक ठीक है नमस्ते जैसे कि उसके बाद रेडमी हुा रेडमी हुआ ये सब हुआ ठीक क्या उसकी प्राइस क्या होगी ठीक ठीक

शाम तक देखते हैं पहुँचते हैं शाम तक आ जाते हैं तीन चार दिन बाद नमस्ते